जों धोरोमाव जोंनि धोरोमाव मा मा फिथाइ फालिनाय जायो रैमालि दं थालिर दं आंगुर दं आफेल दं सिरिफल दं आमफ्राय थाइजौ दं आमफ्राय खान्थाल दं नारिखल दं नासपति दङ बिनिफ्राय बायदिसिना फिथाइ दङ आरोबाव जोङो बैसागु संख्रान्थिआव फालिनाय जायो गोखा गोखैखौ जोङो बैसागु संख्रान्थिआव मानि थाखाय जानाय जायो होनब्ला गाव गावनि देहानि थाखाय जोङो मुलि साननानै लायो नाथाय जोङो बैसागु संख्रान्थिआव जों बेखौ जानाय जायो